میرا نام مریم ہے اور میں نے پین کارڈ کے لیے آنلائن درخواست دی تھی مجھے اس کی حیثیت کے بارے میں معلوم کرنا تھا کیونکہ اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی میرے پاس میرا اعتراف نمبر بھی ہے چار پانچ چھ ایک تین نو زیرو تین دو ایک اور میری تاریخ پیدائش چھ اگس دو ہزار دو ہے برائے کرم مجھے بتائیں کہ میری درخواست کس مرحلے میں ہے اور تقریباً کتنے دن اور لگ سکتے ہیں پین کارڈ ملنے میں